میں نے ایک ہینڈ بیگ منگایا تھا جو بہت ہی اچھا آیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے اور وہ میرے سبھی گھر والوں میرے دوستوں میرے پڑوسیوں سب کو بہت پسند آیا ہے اس کی کوائلٹی بہت اچھی ہے اس کے اندر کا جو کپڑا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اسے جب میں ٹانگتی ہوں تو مطلب بالکل بھی ایسا نہیں لگتا ہے جیسے کہ وہ میں نے منگایا ہوا ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ میں نے یہ کوئی مال وغیرہ سے لیا ہے تو اس کا کپڑا وغیرہ جو بھی ہے بہت ہی اچھا ہے اس کی چین وہ بھی بہت زیادہ اچھا ہے تو میں شکریہ کرنا چاہتی ہوں کیوں کہ جو میں نے آج تک بھی چیزیں منگائی ہیں وہ زیادہ تر اچھی آتی ہیں اور یہ پرس تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے اس لیے میرے گھر والوں کو بھی بہت پسند آیا ہے میرے دوستوں کو بھی تو وہ لوگ بھی یہ منگانا چاہتے ہیں تو آپ اچھے سے اچھی کوائلٹی بھیجیں اور میرے پرس کی بہت اچھی کوائلٹی آئی ہے